अॻिए ज़माने जी पीड़ में वॾनि जी मर्यादा हूंदी हुई वॾा चवंदा हुआ त नंढा मञींदा हुआ अॻिए लटो पाइण जो बि ढंग हूंदो हुओ अॼुकल्ह जा ॿार नंढा नंढा लटा पाए था घुमनि वॾनि जो चवण नथा मञनि अॼुकल्ह जे ॿारनि खे ॻाल्हाइण जो समय बि कोन्हे अॻिए नंढा वॾा बि गॾु सभई मिली करे ॻाल्हाईंदा हुया अॾुकल्ह फोनुनि जे चकर में ॿार कुझु ॿुधनि ई नथा अॻिए फोनूं न हूंदियूं हुयूं त ॿार वॾनि जो नंढनि जो चवणु मञींदा हुआ उन जी ॻाल्हि ॿुधंदा हुआ अॼुकल्ह ॿार पंहिंजी पंहिंजी ॾाढी था हलाइनि अॻिए समय में घर घर में ॿार जल्दी अची वेंदा हुआ ऐं हाणे देरि देरि ताणी पार्टियुनि में ता घुमनि नंढा नंढा कपिड़ा पाए था घुमनि नंढे वॾे जो कोई समान नथा कनि अॼुकल्ह जा ॿार पाण खे ई था वॾो सम्झ सम्झनि अॻिए अॻिए जेके वॾा हूंदा हुआ उहे ॿारनि खे पंहिंजे काबू में रखंदा हुआ ऐं अॼुकल्ह जा ॿार वॾनि जो ॿुधनि ई नथा अॻिए जा ॿार वॾनि जी हा में हा मिलाईंदा हुआ ऐं हाणे उहो ज़मानो ई कोन्हे अॼुकल्ह जूं नुंहरूं बि ईअं थियूं घुमनि बिल्कुल घर में धीअनि वांगुर न रओ तियूं रखन न कपड़ा ढंग जा तियूं पाइन अॻिए ज़माने में नुंहरियूं मथे ते रओ रखी घुमंदी हुई रए जे बिना घर खां ॿाहिर ई न निकिरंदी हुई हाणे ज़मानो ॾाढो मटिजी चुकियो आहे